دیکھیے ہمارے خاندان میں اکثر جو ہے لوگ کیا کہتے عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں عجیب ٹائپ کے یہ مقصد ہے میرا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی جاہل ہے جاہل کا کی زندگی کیسے بیتتی ہے اور جو ہے پڑھے لکھے کی زندگی کیسے بیتتی ہے دونوں میں ڈفرینس ہو جاتا ہے چونکہ مرد کا کام ہے باہر کا کام کرنا جیسے کھیتی باڑی یا کسی بھی طرح کا کی نوکری وغیرہ تو مرد حضرات جو ہے اکثر جو ہے نا گاؤں میں کم رہتے ہیں اور یہ میری عورت کا کام ہے میں گھر کی عورت کا کام ہے کہ گھر کی صفائی وغیرہ کرنا بچے کو نہلانا دھلانا بچے کو تعلیم کے لیے وہ آگے کرنا تو بچے کو تعلیم دینا ماں کا کام ہوتا ہے باپ کا کام نہیں ہوتا ہے باپ کو تو جو جو جو نوکری پیشہ کر کے جو ہے نا پیسہ اکٹھا کر کے لاتا ہے اور اپنے بچے کے گھر کے لیے خرچ میں دیتا ہے تو مرد کا کام ہے کمانا عورت کا کام ہے گھر کی سے دیکھ ریکھ ہر چیز کے انتظام عورت کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی عورت اگر وہ گندی رہتی ہے اگر کوئی عورت وہ صاف ستھرا نہیں رہتی ہے اپنے بچے کو نہلا ٹائم پہ نہلانا دھلانا اور اسکول نہیں بھیجتی ہے تو اس کا بچہ جاہل رہ جاتا ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ عورت کی جو ہے ڈی میرٹ ہے عورت کو ایسے نہیں کرنی چاہیے مرد حضرات بھی اس کام کو دونوں کو اچھے ڈھنگ سے کریں